हैलो जय झूलेलाल तव्हां आशीष रामचंदाणी टिकट बुकिंग वारा आहियो मूंखे हिकु टिकट ऑफ़िस मां छुटी आहे इन लाइ हिकु टिकट बुकिंग कराइणी आहे मां पूने वेंदसि उन लाइ तव्हां मूंखे गाॾी जी बुकिंग कराई ॾींदा ऐं मां किथे लहंदसि ऐं कहिड़ी होटल में रहंदसि इन सभ जी बुकिंग करण में तव्हां मुंहिंजी मदद करे सघो था